नमस्ते जी नमस्ते क्या बनवाना है क्या बनवाना है कैसा बेड बनवाएँगे बड़ा या हाँ बढ़ियाँ से बढ़ियाँ अगर जो बनेगा तो ज़्यादा पैसे का खर्च पड़ेगा और हल्की लकड़ी से बनवाएँगे तो कम पैसे में खर्च पड़ेगा यह तो जैसा आप हैं कहावत कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा तो आप मतलब कम पैसे में बनवाएँगे तो भाई कम लागत का भी बन जाएगा ज़्यादा पैसा में अगर जो बनवाना चाहते हैं तो बढ़ियाँ से बढ़ियाँ हाँ तो उसमें महँगा महँगा पड़ेगा ना कितना कितना तक बनवाना चाहती हैं सेखुवा हाँ तो कम से पच्चीस तीस हज़ार के लमसम में आएगा आपको अगर जो अभी हाँ सब दुक़ान भी अपने पास है ऐसी बातें नहीं है हाँ हाँ टेबल भी मिल जाएगा बेड भी मिल जाएगा कूलर भी मिल सबकुछ मिल जाएगा लेकिन भाई उसका अलग अलग सबका दाम लगेगा जैसा आप पैसा अरे भाई कम से कम बढ़ियाँ अगर जो लेंगी तो कम से कम दस दिन लगेगा बेड को बनाने में हाँ शादी कबतक है कितना दिन है एक महीने के बाद है तो एक महीने के अन्दर सबकुछ हो जाएगा हाँ बेड भी हो जाएगा चेयर भी हो जाएगा और कूलर भी हो जाएगा पन्खा भी हाँ तो अब यह आप पैसे कुछ एडवान्स आपको देना पड़ेगा सामान मँगाने के लिए

तो जब तक अरे एडवान्स नहीं देंगे तो फिर बनेगा कैसे एडवान्स तो देना ही पड़ेगा ना हाँ भाई एडवान्स नहीं लेंगे आप

हाँ ठीक है पर मतलब बढ़ियाँ से बढ़ियाँ वाला जो चाही तो भाई पैसबो बढ़ियाँ चाही इहो बात है ना नमस्ते